एक हजार पाचशें धा पांच हजार चारशें बारा स हजार दोनशे अठरा आठ हजार चारशें वीस णव हजार तिनशें पंदरा